मोजाङैनो दं मोजाङैनो सोलिगासिनो दं

साबोना बियो फन्द्रताखा गोजाया थेर'ताखा

आगोलावथ' थेर'मोन माबा दस ताखामोन दा दानि जुगावथ' सोबानो बाराय जोबबाय कम्पानीयानो बाराय होजोब खाबाय दा जों मालाय बोरै खम हरनो हालायखो जोंनो एगार बार ताखानि जों लाबो खानांगौ ओरैनो दस ताखानिबाथ' जोंहा थैनायसो जागोन पेकेटा थाव पेकेटा आसिताखा

बटलना नोबबैताखा

हालदै पेकेटा ट्रिस्ताखा

बहा बारा जादों बहा बारा जानो आजिखालि गासिबो दामा बारायजोबबाय जोंबो खम समनि बायनानै मोनला गोदो आगोलावसो एसे खमनि मोनोमोन दाथ सबानो बारायजोबबाय नो बायनानै मोनबोआ जोंङो बिसताखानि जोंनो हलसेलाव लाबाबो जोङो साबिस साताइस थाखा गाहामनि लाबो खानांगौ

दे औ दे